मुझे सब से अधिक गिल्ली डंडा खेलना पसंद है क्योंकि बचपन से हमेशा हमारे जो स्थानीय खेल रहे वो अंडा डोरी गिल्ली डंडा पकड़म पकड़ाई छील छिक्क्ड़ यही रहे हैं अभी की बात करूँ तो क्योंकि गिल्ली डंडा तो हम अपने समय में खेलते थे तो अभी तो गिल्ली डंडा नहीं पर हाँ क्रिकेट अब लोकप्रिय है क्योंकि ये लोगों के बीच में काफ़ी खेला जाता है और अभी तो इसका प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा है इसके बड़े बड़े वर्ल्ड कप और कई भी कप होते हैं हमारे आस पास हमारे बच्चे लोग भी इसी खेल को खेल के बड़े हुए हैं तो अभी की स्थिति में क्रिकेट है और खेलते तो नहीं है पर हम देखते हैं ऐसे केवल देखते ही हैं